में जिसलै मेरा मन नेईं लग्गे जां फिर जिसलै मिगी कम्म करने बिच्च मजा नेईं आवै जां फिर जिसलै मेरा पढ़ाई बिच्च दमाग नेईं लग्गे जां फिर मेरा इ'यां मिगी घरा कोई निक्खर पेदी होऐ ते मेरा इ'यां थोह्ड़ा इ'यां मूड आफ होऐ ते में केह् करनी होन्नी में पैह्ले गाना सुननी होन्नी फिर गै में कम्म करना शुरु करनी होन्नी गाना सुनने कन्ने एह् होंदा कि अस साढ़ा इ'यां दमाग थोह्ड़ा शांत होई जंदा अस अपने आप च इ'यां इक ताजगी फील करने होन्ने कि अस हून ठीक ऐं और अस हून कम्म करने दे काबिल होई गेदे आं अस हून कम्म करी सकने आं जियां कि में पढ़ना होऐ मेरा दिमाग नेईं लग्गे पढ़ाई दे बिच्च ते में केह् करनी होन्नी पैह्लें इ'यां बिलकुल शांत होइयै में गाना सुननी होन्नी ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि मेरा थोह्ड़ा दिमाग जेह्ड़ा ऐ थोह्ड़ा इ'यां ठंडा होई जंदा थोह्ड़ा शांत होई जंदा और फिर मेरा पढ़ाई बिच्च बी मन लग्गी जंदा जां फिर जिसलै में कोई कम्म करना होऐ मेरे कोला कम्म नेईं होआ दा होऐ जां फिर मीं कुछ कम्म करने च इ'न्ना मजा नेईं आवै जां फिर जिसलै बी में घर कल्ली होवां ते मिगी थोह्ड़ा डर लग्गे में गाना सुननी होन्नी और उस गाने गी सुनदे सुनदे उं'दे कन्नै गाना खुद बी गान्नी होन्नी जेह्ड़ा मिगी औंदा होऐ गाना जियां मेरा गाना चला दा में कन्नै कन्नै बी गाना और में सिर्फ हिंदी नेईं पंजाबी नेईं बल्कि इंग्लिश ते डोगरी गाने बी सुननी होन्नी आं ओहदे कन्नै केह् होंदा कि थोह्ड़ा इयां अस इक नमीं चीज सिक्खने होन्ने अस गाना सिक्खने होन्ने कि सानूं कि'यां गाना चाहिदा और साढ़ा थोह्ड़ा इ'यां गाने दा तरीका जेह्ड़ा ऐ एह् थोह्ड़ा शैल होई जंदा गाना गाने कन्नै बी सानूं जेह्ड़ा एह् इक इ'यां अच्छा इ'यां महसूस होंदा शैल लगदा सानूं ते साढ़ा दिमाग बी ठंडा रौंह्दा ते अस अपने आप बिच्च इक इ'यां नमीं चीज सिक्खने होन्ने ते में बड़े सारे गाने गान्नी बी होन्नी आं गाने जियां कि मेरा कोई गाना चला दा होऐ ते उस गाने दे कन्नै कन्नै बी में आपूं बी गाना गाना होंदा ते इ'यां बी में गाना गांदी रौंहनी में कोई गाना गाने बास्तै जां फिर सिक्खने बास्तै में कोई प्रैक्टिस बी हैन्नी करनी होन्नी कोई स्पैशल इक कि हां भाई में इक टाइम रक्खे दा गाना सिक्खने बास्तै जां गाने बास्ते ऐसा कुछ बी हैन्नी ऐ ओह् एह् में गाना गाना इ'यां सिक्खेआ कि जेल्ले बी में कोई गाना लग्गे दा होऐ जां फिर कोई गाना चला दा होऐ उस्सी ध्यान करियै सुनना ते उस्सी दो तिन्न बारी सुनियै जिसलै ओह् गाना में सिक्खी लेआ ते फिर में उस्सी गाने गी जिसलै में जिसलै बी गाना कोई लग्गे दा होऐ जां फिर में आपूं कोई लां कुसै बी टाइम उप्पर ते में उस गाने दे कन्नै कन्नै आपूं बी गाना गान्नी होन्नी ते ओहदे कन्नै मिगी बड़ा शैल लगदा ते मिगी अच्छा बी फील होंदा